खाॼनि खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहर मिठो लोलो चोथो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजरुनि जो सीरो टाटनि जो सीरो जलेबी गिहर मिठो लोलो साटा खंडु मिसरी ॻुड़ु कराची हलवो रसगुलो माजून सतपूड़ा पतीशो